ہلو جی بولیے تو ایگزام ٹائم ٹیبل تو اشو ہو گیا ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کیا ایگزام ٹائم ٹیبل کے ساتھ ایک نوٹس بھی اشو کی گئی تھی کہ کوئی کبھی بعد میں ایگزام نہیں لیا جائے گا اسٹوڈنٹ کو ہر حال میں ایگزام میں اٹینڈ ہونا ہے نہیں تو پھر ایسے ہر ایک کا ایگزام ایسے پریپونڈ ہوتے جائے گا اور پوسٹپونڈ ہوتے جائیں گا تو پھر سب کا ایگزام سب کو شادی میں جانا ہے کوئی بیمار ہے تو سب کا الگ الگ ایگزام لیتے رہیں گے کیا نہیں آپ کو کیسے بھی اِس اسٹوڈنٹ کو تو ایگزام میں بھیجنا ہی پڑے گا باقی پھر آپ لوگ دیکھ لیجیے کیا کرنا ہے وہ آپ کی ڈیٹ دیکھ لیجیے آپ اُس دِن کون سا پیپر ہے کون سا اورل ایگزام ہے کہ رٹن ایگزام ہے آپ کا کون سا پیپر مس ہو رہا ہے اور آپ اُس کے حساب سے وہ سبجکٹ ٹیچر سے بات کر کے دیکھیے کہ کون سا ہے آپ کس دِن آپ کا بچہ اپسنٹ رہنے والا ہے اور پھر سجکٹ ٹیچر کیا بولتے ہیں پھر وہ حساب سے اکارڈنگلی آپ ہیڈ ماسٹر سے بات کیجیے

ٹھیک ہے